हमारा जो काम है बहुत ही सराहनीय कार्य है हम गाँव में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं कई प्रकारों के लोगो में कई प्रकार की प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को हम निहारते हैं हम चित्रों को बेहतर बनाने के लिए उसमें रंग भरते हैं और उस रंग को सभी लोगों तक सभी लोगों के साथ मिलकर सभी लोगों के सभी प्रकार के कलर्स उसमें मिलाते हैं और चित्र बनाते हैं हमारा चित्र बहुत अच्छा है हम जो बना रहे हैं वह बहुत अच्छा है हम जिस सिद्धांत के साथ बना रहे हैं वह बहुत इम्पोटेंट है और हमें वह रखना भी चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चित्र बना दे और बोले कि यह मैंने नहीं बनाया अच्छा बना हो तो कि मैंने बनाया है बुरा बना तो मैंने नहीं बनाया है हमें अपने सारे चित्रों को व्यवस्थित रखना है